कुझु ॾींहं अॻु हिकु सोफा वरितो हुओ तमामु ॾिसण में सुठो हुओ ऐं कलर बि सोफा जो सुठो हुओ त उहो घरु वठी आयासीं फर्नीचर वारे खां पर घर अचण खां पोइ ॾिठोसीं त वेहण में उन सोफा में खॾो उहो पइजी वञे ऐं साइड में जेका सिलाई आहे उहा थोरी निकरे पई त इहो ॾिसी करे तुरंत ई असां का न फर्नीचर वारे वटि वियासीं ऐं पंहिंजो अनुभव चयोसीं त ही सौफा तव्हां असांखे कहिड़ो ॾिनो आहे पैसा त पूरा वरिता अथव पर इन अंदरु खॾो आहे ऐं सिलाई बि सुठी न नाहे